हमारे गाजीपुर में मनोरंजन के अनेक अनेक सुविधाएँ हैं जैसे कि पार्क फिल्म टॉकीज़ मकबरा आदि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि हमारे हमारे सबसे नज़दीक में है सुहासिनी थिएटर है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ लगती हैं काफ़ी अच्छी मूवीज़ लगती हैं जहाँ पर कि हाँ जहाँ की एंट्री पैसों देके करा करानी पड़ती है लेकिन काफ़ी अच्छा अच्छा थिएटर है वो काफ़ी अच्छा थिएटर है वहाँ के वहाँ जाने पर काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और यह ऐसे ही घर के लार्ड कार्नवालिस पार्क है जहाँ पर कि परिजन बहुत ही घूमने जाते हैं और गाजीपुर में साईं मंदिर काफ़ी फेमस जगह हैं जहाँ पर भी लोग घूमने अपने घूमने फिरने जाते हैं

घूमने जाते हैं इन्जॉय करते हैं जो कि गंगा जी का तट है बालू के रेता बहुत पड़ा है वहाँ पर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्स्पीरिएन्स ले कर आते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पर और और एक और थिएटर है ए बी सर वह बहुत ही काफ़ी वह भी अच्छा थिएटर है जहाँ पर कि काफ़ी कम पैसे में एंट्री कराई जाती है और मूवी का आनंद लिया जाता है